दिक्खो जी स्हाड़े घर बाथरूम नी ऐ ठीक ऐ बाथरूम बनाने जोगी साढ़े कोल इन्नी फुर्सत नी ऐ की के गौरमैंट बी मतलब पैसे दिंदी ऐ बाथरूम दी कोई ऐसी गल्ल नी ऐ मगर असें एह् ऐ के बाथरूम नेईं होने कारण की असें मतलब दूर के बाड़िया शाड़िया जाना पौंदा धारें शारें जाना पौंदा बाकी अस इयै कोशिश करने आं कि चलो बनी जा ते अच्छी गल्ल ऐ की के अग्गै बाल बच्चा ऐ ते अस्स चलो स्याने स्याने अस्स ते जंदे उठी बाहर बाकी जेह्ड़े निक्के निक्के बाल बच्चे जां धीयां भैनां इनें एड्डी दूर कुत्थै जाना हुंदा ते इस आस्ते गरीबी हालत बड़ी ऐ गरीबी हालत वजह कारण अस महाराज नेईं बनाई सके और नेईं बनेआ ऐ ते बाकी काफी केईं लोकें दे मतलब नेईं ऐ इक कोई साढ़े के नेईं ऐ बाकी केइएं लोकें दे नेई हैन ते बाकी मतलब बनी जा ते अस ते इयै अच्छी गल्ल समझने आं कि चलो भाई बनी जा ते अच्छी गल्ल ऐ ठीक ऐ अपने निक्के निक्के बाल बच्चें दा बी इन्ना देखभाल होई जंदी क्योंकि निक्के निक्के बच्चे अपने जुंडियां बनाइये अपने चली पौंदे अपने धारें चली पौंदे लोकें दी बाड़ियें शाड़ियें चली पौंदे फ्ही इस आस्तै अस इयै मतलब शुक्रगुजार करने आं कि चलो ठीक ऐ बनी जा ते अच्छी गल्ल ऐ की के साढ़ा बाल बच्चा स्हाड़ा बाहर के बैठे दा होवे अपने मतलब बाथरूम चलो इन्ना पता ते हुंदा की बाहर के न बच्चे हुन जेल्लै अगड़़े जान पिच्छै बी उंदा मतलब पता बी करना जाना पेई जंदा पंज मैंट दस्स मैंट लेट होई जान ता पता करना पेई जंदा बच्चें दा और अस इन्नी गै गल्ल करना चाहंदे आं बाकी हुन मतलब के बनाने आह्ली गरीबी हालत ऐ नेईं बनाई सकनेआं अस इयै गल्ल आखना चाहंदे हे